हमरा सभक इलाकाक इतिहास ई समुदायसँ जुड़ल जे बात छै ताहिमे भवनाथ मिश्र पण्डित होयत

हुनकर पत्नीके जहन प्रसव हुअ लगलनि ताहि कालमे चमैन दाइके नामसँ आओर ओ चमैन दाइके बजेलखिन जे चमैन दाइ हुनका प्रसव कालमे हुनकर शंकर मिश्रके प्रसव करेलखिन किन्तु हुनका देबाक लेल हुनका घरमे किछु नहि छलनि तदुपरान्त ओकरा स्वस्थ केलखिन जे हमर शंकर जे पहिल कमाइ कमेताह ओ हम अहींके देब जखन ओहि समयमे राजा मिथिला भ्रमणमे अयलथि आओर ओ शंकर मिश्र रास्ता पर खलाइ छलथि तऽ ओहि बच्चाके उठा कऽ पुछलखिन जे बौआ अहाँ किनकर बालक छी किए रास्ता पर खलाइ छी किछु देर बात भेलाक बाद जखन ओ बच्चा सऽ पुछलखिन जे अहाँ की करै छी पढ़ै छी तऽ हँ पढ़ै छी तऽ की पढ़ै छी अहाँ कोनो कविता सुना सकैत छी ओ बच्चा जवाब देलखिन जे अपन बनाओल या फेर दोसरक ओ कहलखिन अहाँ अपनो बनबै छी तऽ जी तऽ हमरा अपन बनाओल सुनाउ तऽ ओ सुनेलखिन ओहिपर प्रसन्नचित भऽ कऽ राजा अपना राज दरबारमे लऽ जाकऽ बच्चाके अनेका अनेक स्वर्ण मुद्रासँ बच्चाके प्रोत्साहित कऽ पुनः हुनका घर पठा देलखिन जे पहिल कमाइ पण्डित भावनाथ मिश्र अपना घर मे नहि लऽ जा कऽ ओ सबटा ओ प्रसव जे करेने छलखिन चमैन दाइ तकरा बजा कऽ ओ ओकरा पहिल कमाइ केन्द्र रूपमे दऽ देलखिन आओर ओ चमैन दाइ कहैत रहलैनि मालिक ई हम की करबै लऽ कऽ तऽ कहलखिन जो कोनो कीर्त कऽ लीहँ जाहिसँ चमैनिया डाबर खुनायल गेल तैॅं ओहि चमैन दाइके आओर भवनाथ पण्डित भवनाथ मिश्रक प्रतिमा पर पुनः नओ सेप्टेम्बर कऽ हमसब सब साल अनावरण करैत रहै छी आओर एहि रूपे एकटा